जी नमस्कार जी जी जी

जी जी जी

मैं सर अभी इसका सेमसंग का गेलेक्सी थर्टी वन कर रहा हूँ जी जी जी बिल बिल बिल्कुल देखते हैं सर मोबाइल की ज़रूरत भी है यह मोबाइल बहुत पुराना हो गया है मुझे खरीदना भी था तो मैं आता हूँ आपकी शॉप पर जी जी जी जी जी

जी जी जी आप एड्रेस डाल दीजिए शाप का नाम वगैरह तो हाँ हाँ मे

जी ईवनिंग में किसी दिन आता हूँ मैं आफ़िस टाइम के बाद है ना ओके सर ओके ओके सर ओके धन्यवाद